हेलो कौन बोल रहे हाँ हाँ बताइए हाँ मैं देउंगी ही आपको क्या कौन सा ये चहिए था साड़ी चाहिए था ना ड्रेस चाहिए था ना लड़कों के लिए पैंट शर्ट चाहिए था जींस चाहिए था क्या चाहिए था आपको हम सब देते हैं

आप नए बना रहे हैं दुकान आप नया दुकान बना रहे क्या तो फिर आप एक काम कीजिए आपका ये व्हाट्अप नंबर है ये नंबर इन वाला है ना मैं ए एक मैं करूँगी क्या मैं जितने भी सारी आप इधर आ सकते है ना मैं व्हाट्सअप पर भेज दूँगी सारी फोटो वग़ैरह ड्रेस है सब कुछ है कर ने भी लेना है ना

हमारा किलो हिसाब से आता है हमारा किलो हिसाब से आप ड्रेस वैसे नहीं तो हम बाक़ी जो देख लेंगे हम किलो का इसका हिसाब कर लेंगे देखते हैं कितना आप कितना लेंगे आप इधर आइए देखेंगे पाँच हज़ार दस हज़ार रहता है

आज कल तो बच्चों की सॉट ज़्यादा बिक रहे हैं और नाइट शूट ज़्यादा ले रहे हैं साड़ी पेंट शर्ट ज़्यादा ले रहे हैं बहुत कैजुअल ड्रेस आज कल बहुत ज़्यादा बिक रहा है

हाँ लहंगा है साड़ी है दूल्हे के लिए कपड़े हैं सब चीज़े हैं हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी के आप आ कर देख कर ले सकते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ